हमरा आरके गाँवमे जे मानिके चलियौ कोनो मारि फैसि गेलै किछु अथी भऽ गेलै बात विवाद अगर भऽ गेलै तऽ जाहि लए पंचैती आर बैठे छै तऽ मानिके चलियौ जे पंचैती बैठलै तऽ ओहिमे मानि कऽ चलियौ जे दोषी छै ओ तऽ छेबै करै दोषी ओकरा खिलाफ पूरा सबूत छै तहन ओ सब ओकरा दोषी ठहराओल जाइ छै ओकरा गुनहगार ठहराओल जाइ छै ओकरा सऽ गलती आओर मंगबाओल जाइ छै जुर्माना आर दै के परै छै ओकरा आ उएहमे मानि लियै जे हॅं गलतियौ ओ कयने छै आ ओ तनी जान पहचानके छै मुखिया सरपंच से जान पहचान छै तऽ ओ आदमी बैच जाइ छै केहनो अगर घटना कैर दै छै मारि पीट कैर लै छै तऽ ओ आदमी बैच जाइ छै किएकि ओकरा छै मुखिया सरपंच से अथी छै सम्पर्क छै आ इएहमे अगर जे पुलिस बला मेटर आबि जाइ छै ग्राम पंचयात आरके जे मेटर आबि जाइ छै तऽ ओहिमे अहाँके ई छै जे हँ जब केस हो गेलै तऽ ओहिमे अहाँके पुलिसो सँ मैनेज भैये जाइ छै जे पैसा दऽ दियौ घुस दऽ दियौ ई कैर दियौ ओ कैर दियौ तऽ मैनेज भैये जाइ छै लेकिन अहाँ इएहमे अगर कमजोर पाटी छियै अहाँ जब अहाँके पास किछ हेबे नहि करए ओकरा दै लए तहन जाहिर सी बात है अगर गलती केने छियै तऽ बहुत लम्बा समय लए अहाँ चैल जेबए भीतर तऽ ईहए सब छै